हेलो हाँ जी सर नमस्कार अरे सर मैं मोनू मीना बोल रहा हूँ सर सर मेरे को क्या थोड़ी है ना तकलीफ है चार पाँच दिन से तो क्या है सर अब राजेश मीणा बोल रहे हो हिंडोन से तो सर मेरे को क्या है कि ना चार पाँच दिन से ना ऐसा थोड़ा तकलीफ हो रहा है सर अपना शरीर है ना थोड़ा बेहतर फील नहीं हो रहा है सर क्या है कि कभी कभी मेरे को चक्कर आ जाते है ना ही खाना खाने को मन करता है और फिर ऐसे तकलीफ हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा हाँ सर मेरे को क्या के है ना थोड़ा अपना शरीर है ना बेहतर फील नहीं हो रहा है सर यानी की कभी चक्कर आने लग जाते हैं कभी खाना खाने को मन नहीं करता है कभी कुछ प्रॉब्लम तो सर ऐसे तो मैंने फिर मैंने तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं क्या प्रॉब्लम है सर ये कम से कम सात आठ दिन से हो रहा है मेरे साथ सर खाने को क्या है कि बहुत कम मन करता है जैसे कि चाय पी लो तो फिर खाना खाने को ही मन नहीं करता है अगर एक बार खाना खालो तो फिर यानि की कुछ करने को ही मन नहीं करता है फिर नींद ज़्यादा आती है और सर के यानी की किसी से बातचीत करने का भी मन नहीं करता है ना हीं सर कभी ऐसे तो चक्कर आने लग जाते हैं कभी बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है तो फिर ऐसे है ना अपना शरीर है ना मेरे को बहुत बेहतर फील नहीं हो रहा है यानी की बहुत बेकार सा फील हो रहा है मेरे को किसी से मन नहीं करता है किसी प्रकार का भी आलस जैसा हो रहा है सर ये हाँ जी सर हाँ जी नहीं सर ऐसा कोई काम नहीं किया था क्या है कि मैं सुबह जॉब करने के लिए जाता था आज शाम को आ जाता था तो सर क्या है कि थोड़ा टाइम से खाना वाना नहीं हुआ था और बारिश बारिश भी है इधर तो इसलिए सर थोड़ी प्रॉब्लम है हाँ तो सर क्या है कि मेरी संडे को छुट्टी है तो सर मैं संडे को मिल सकता हूँ क्या आप से सर रविवार को आप क्लिनिक पे मिलोगे या घर मिलोगे सर अरे सर क्या है कि नौ बजे आना नहीं होगा मेरा मैं आ सकता हूँ सर क्या है कि बारह है या एक बजे के बीच में आऊंगा क्योंकि सर सुबह थोड़ा काम है ना इसलिए तो सर मैं सुबह नहीं आ सकता हाँ सर वो पहले वाले क्लिनिक पे ही मिलोगे या सर चेंज कर दिया है आपने हाँ सर मैं क्या आपको एक बार सुबह नौ दस बजे कॉल कर लूँगा तो सर मेरे को बता देना की आप क्लिनिक कहाँ पे है और आप कहाँ मिलोगे सर हाँ सर कभी कभी क्या है कि बुखार होता है ना बोल तो रहा हूँ कि आलस आ जाता है शरीर में यानि की बुखार जैसा सर्दी भी लगने लगती है पंखे को चला लो तो सर्दी लगने लगती है और बंद कर दो तो फिर गर्मी लगने लगती है यानी की शरीर शरीर में थोड़ा सर आलस जैसा मैं बोल रहा हूँ ना आपको आलस हो रहा है सर शरीर में थोड़ा मेरे में वो क्या है मैने बोला बुखार फील होता था ना तो सर मैं कभी कभार है ना एक गोली थी मैं उसको ले लेता था जैसे की अपन गोली नहीं देते जो बुखार की तो सर उसको ले उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा भी ले लिया है सर ऐसे डेली का ले लेता था तो थोड़ा शरीर सही रहता था फिर वही हो जाता था सर इसलिए थोड़ा इस की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर फिर सर क्या क्या जांच कर जांच करोगे आप अच्छा सर अच्छा हाँ सर ठीक है नमस्ते सर